हाय सर गुड मॉनींंग म्हजें नांव मल्लिका काणकोणकर सर हांव म्हजी एक कागाळ घेवन तुमचे कडेन आयला ती म्हणल्यार काल म्हजे शाळेंत एका स्टाफाचो वाडदीस आशिल्लो आनी काल आमकां सकाळींच कळ्ळें की आयज ताजो वाडदीस म्हणटगर इतक्या बेगीन केक ऑडर्र करप वा केक केक थंय तयार करप आमच्या खातीर खूब कठीण अशी गजाल आशिल्ली देखून म्हज्या इश्टांनी ही म्हाका सुचयलें की चल आमी स्विगीचेर केक ऑर्डर करुया आनीक आमी स्विगीच्या अंतर्गता खाला आमी प्रेस्ट्री पॅलसान केक ऑडर केलो रोकडोच केक एक वरा भितर आमचे मेरेन पावलो पूण खरेंच सांगपाक खूब वायट दिसता सर किद्याक केकाची परिस्थिती ती इतकी वायट आसली की तो केक कट करपाक आमकां मेळोना सर केक ही नाजूक वस्त तेजी पॅकेज पॅकींग इतकी पाड आसली की त्या केकाची आयसींग खंयची केकाची क्रीम खंयची तो केक कितें वा त्या केक आमी कसलो ऑडर केल्लो तेजी चॉकलेट खरेंच सर कांयच तेका पोवपाचें नासलें पुराय केकाची भाकरी जाल्ली सर सर तुमीच सांगा केक एखाद्या बड्डे वा कितेंय बरें कोणाचें कारण आसता तेन्ना केकाची ऑर्डर दितात वा कोणूय खावपाकूय दिता पूण सर ती केक आमी जेन्ना ऑर्डर दितात तेन्ना ती ऑर्डर जसो कस्टमर ऑर्डर दिता ती ऑर्डर त्या कस्टमरा कडेन बऱ्या तरेन पावोवप ही जबाबदारी सर तुमची आसता न्ही त्या डेलेवरी बॉयान तो केक पॅक केल्लो वा खंय पॅक केल्लो वा कोणी पॅक केल्लो आमकां खबर ना आनी ती चूक कोणा कडेन घडली डेलीवरी बॉयान हाडटा तेन्ना तो पाड केलो वा ती थंय पाड जाली आमकां खबर ना आमच्या मेरेन जेन्ना पावलो आनी आमी ती जेन्ना ऑपन केली तेन्ना त्या केकाची पुराय तरेन भाकरी जाल्ली सर तुमीच सांगा सर आमी अशें जेन्ना पळयतात तेन्ना आमी कितें करप हो शीण आमी कोणाचेर काडप आमी पयशे दितात न्ही आमी फुकट काय ताजी ऑर्डर दिनात आनी तो पुराय पयशे घेवनूच वता हांव म्हणना सर तुमचे स्विगी स्विगीन जें कितें पावता तें पाड आसा अशें कांयत ना सर नाल्यार आयज स्विगी कंपनी खूब मोट्या तरेन चललां दर एक स्टेटींनी स्विगी सामकी फामाद आसा सामकी नामनेची जाला सर हांव खरेंच तुमकां मना काळजांतल्यान तुमचें आभारी आसा कारण एकेक फावटी मनीस इतलो जाम जाल्लो आसता ताका वेळ मेळना खावपाक जेवण करपाक तेन्ना स्विगी तांच्या मेरेन तें जेवण पावयता जशी तोंडाची रूच सांगता त्या त्या तरेन तें तें खाण तें तें जेवण लोका मेरेन पावता ते मागीर इंडीयन फूड जावं कोंटिनेंटल फूड जावं वा इटालीयन आमचें चायनीस जें जें सावथ इंडीयन फूड अशें सगळ्या तरेचें खाण आमकां स्विगीच्या अंतर्गतान वेगळ्यावेगळ्या रेस्ट्रोरंटांनी खावपाक मेळटा डेलीवरी बॉयाक तापोवप वा त्या प्रेस्ट्री पॅलसीन वचून तापोवप कोणाची चूक देखून सर म्हाका तरी दिसलें की अशी चूक हांगच्यान जावपाक जायना कारण खुबशे लोक स्विगीचेर खूब विश्वास दवर दवरतात आनी तांकां तापोवचे परस सर तुमकां हांव मुजरत मेळपाक आयलें कारण जर तुमच्या कडेन ही जर हांवें कागाळ दिली जाल्यार तुमी तांकां समजावपाक शकता तुमी तांकां सांगपा शकता जी चूक तांचे कडेन घडली ती परत जावपाक शकना हांवें वचून तापोन सांगलें आनी ताणी तें तितलेंच पुरतें आयकलें आनी सोडून दिलें जाल्यार हें तुमचें मेरेन केन्नाच पावचे नाशिल्लें जर हांवें तेंका वचोन सांगलें जाल्यार तीं म्हाका सांगपाची आपलें आनी धाडपाची देखून सर हांव तुमचे कडेन आयलें आनी सर हांव मागतां तुमचे कडेन सर तुमी मातशी कागाळ आयकुची आनी तांकां हांगा हाडून समजावचें कारण तुमी ह्या कंपनीचे व्हड आसात ह्या स्विगी कंपनीचें फ्युचर खूब ब्रायट आसा दर एक लोक आयज स्विगी कंपनीक चूज करता देखून सर तुमकां सांगता की फुडें अशी चूक जावपाक जायना तुमच्या कडच्यान तुमी तांकां समजावचें आनीक जें म्हज्या केकाची परिस्थिती जाल्ली म्हाज्या ऑर्डरीची तशी दुसऱ्या कडेन जावची न्ही जर ते पॅकींग करतना थंय कितेंय चूक जाता जाल्या सर ती तुमा वचून थंय पळोवचें आनीक ही चूक तुमची सुदारपाची यत्न करचो सर हांव मागतां की म्हजें जें केकाचे जे हांवें पयशे फारीक केल्ले सर तो म्हाका तुमी परतावो दिवचो कारण ते आमी सगल्यांनीच काडले पय सगळ्यांनीच काडून एक करून हाडले केक ऑर्डर केल्लो म्हजेच न्ही जाल्यार खूब जाणाचे पयशे ह्या केकान आसात आनी चूक जाली तर ती तुमच्या कडच्यान घडली देखून सर मागता की तुमी ह्या हाजो केकाचो म्हाका परतावो दिवचो आनी सर तुमी वचून तांकां समजायतले आनी जें म्हाज्या कडे जालां तें समजून फुडें तुमची अशी चूक जावची ना अशी सर हांव आस्त बाळगिता देव बरें करूं सर